दिन्थिफुंनायखौ आं साबसिन खालामनो थाखाय गावनि मोखाङाव माखासे मिनिनायखौ लाबोयो गावनि फाव फेशनफोरखौ सिमपोल खालामनानै लायो जाहाथे अडियेन्सआ माने रायजोफोरा नायनानै आंखौ मोजां मोनो आरो आङो जिसिबां हायो इसिबां मोजां मेथाइ रोजाबनो नाजायो मानसिफोरनि सिगाङाव गावखौ दिन्थिनो नाजायो ओ माने मानो होनब्ला अडियेन्सनो माने मोजां एक्सफ्रेसन देखायब्लासो मोजां मोखां देखायब्लासो अडियेन्सआबो मोजां मोनो बिनिखायनो अडियेन्सनि सिगाङाव बा रायजोफोरनि सिगाङाव जेब्लायबो नोंथाङा गावखौ मिनि खुसियै लाखिनांगौ बेखौ आं गासिखौबो खावलायो माने आंबो बिदिनो लाखियोनालाय दा जोङो जौस्राङाव गाखोनाय लोगो लोगो मेथाइ रोजाबनो गाखोनाय लोगो लोगो जोङो गावखौनो हेप्पि लाखिनांगौ जायो गावनि मोखांखौ हेप्पि लाखिनांगौ जायो बिनिखायनो आरो जोङो उन्दै गारांखौ साबसिन लाखिनो थाखाय नोंथाङा मा माखौ जोथोन लायो आङो गावनि गारांखौ जोथोन लायो आं गोजां बोथोरफोराव बिदि खुलायै ओंखारलाबाया गारामाखौ फाननानै लायो मोजाङै आरो गुदुं दै बाहायो लोंनाय दैखौबो गुदुं बाहायो आङो गोसा बेसादफोरखौ बारा जालाबाया आङो माने बायदि जामुं जेरैहाय गोदैफोरखौ आं रोजाबनायनि सिगाङाव जाया मानोहोमब्ला गोदै जायोब्लाथाय रोजाबनायाव माखासे मानि गोबां प्रब्लेमा नुजानो नागिरो जेरै गारामाया नांथानो नागिरो आरो बिदिनो फेग्रा मुवाफोर लायोब्लाबो ओ फेग्रा मुवा लायोब्लाथाय एसे मानसिया उइक जालाङो रोजाबनो हाया हाया जायो बिनि थाखायनो आं फेग्रा मुवाफोरखौ बांसिनानो माने लाया आङो लाखायानो आं माने माने फेग्रा मुवा लायोब्लाथाय नोङो रोजाबनायावबो गोबां प्रब्लेम फैयो हां सरथे सरथे जानाय मेंनाय बायदिसिनाफोरा फैयो बिनि थाखायनो आं बायदिसिना जाग्रा मुवाफोरखौ एखदमबारे जाथारा आरो माने बेखौ फेग्रा मुवाफोरखौ आङो जाखाया गोखै बेसादफोरखौबो बारा जायो होआ आरो गोसा बेसादफोरखौबो बारा जानो होआ बिनिखायनो बेफोर बेसादफोरखौ ओ रोजाबनाय टाइमाव माने रोजाबनाय माने जायखिया सिंगारफ्रानो बारा जानाङा आरो बिनि थाखायनो माने माखासे प्रब्लेमा फैयो जेरै गारामा गोब्रा जानाय बायदिसिना बायदिसिना माने प्रब्लेमा फैयो आरो बिनिखायनो माने जानायखौबो नोङो मोजाङै केयार खालामनांगौ नङाब्ला नोंनि रोजाबनायाव माखासे मानि प्रब्लेमा फैगोन आरो माबा मोनसे प्रग्राम थायोब्लाबो नोंहा डेट हिसाबै नोङो देहाया मोजां थानांगोन बिनि थाखायनो नोङो गावखौबो फिट लाखिनांगौ जायो फिट लाखियाब्लाथाय नोङो माने नोङो प्रग्राम फैना होयोब्लाथाय नोङो मानि थांनो हानाय नङा जेराव नोंनि देहाया लोमजाब्लाथाय बा नोंनि गाराङा गाज्रि जायोब्लाथाय नोङो थांनो हानाय नङा बिनिखायनो नोङो गावनि देहाखौबो साब सिखोनै लाखिनांगौ मोजाङै जोथोन लानांगौ दुंब्रुद दै बाहायनांगौ दुंब्रुद दैजों दुगैनांगौ गुसु दैखौ बारा बाहायनाङा गोखै बेसादफोरखौ बारा जानाङा गोसाबायदि जानाङा बेफोराव आरो होमब्लाथाय माने नोङो मोजां जागोन आरो नोंहा रोजाबनायाव प्रब्लेम जानाय नङा आरो बिनि थाखायनो जोङो माने गावनि देहाखौबो मोजाङै साबसिखोनै लाखिनांगौ माने नोङो भइसनि सायावबो नोङो प्रेकटिसा मोजां खालामबाय थानांगौ माने गावनि भइसखौ बेसेबां इमप्रुभ खालामनो हायो नों बेखौ नाजानांगौ आरो